हलो हाँ भईया नमस्ते भईया नमस्ते भईया और बताइए देखिए में ट्रेभेल एजेंसी से बात कर रहा हूँ हाँ तो ट्रेभेल एजेंसी में क्या है यहाँ पे संपर्क में क्या नया क्या सेवा कर सकता हूँ बताइए अच्छा लखनऊ में हाँ तो लखनऊ में ऐतिहासिक जगह पे किस जगह पे जाना चाहेंगे और कौन सा पल्यान है आपका कितने दिनों का है तो देखिए लखनऊ में अंबेडकर पार्क है ये उच्च सदन है और भी कई जु है हर तरह का पार्क है आप जहाँ भी चाहें तहां भी जा सकते हैं तो आप जाएंगे तो अकेले हैं या फैमली भी साथ है तो कितने लोग आप लोग हो जाएंगे वैसे अच्छा छः से सात लोग तो कौन सी गाड़ी चाहिए फोर व्हीलर चाहिए कि बस चाहिए और फोर व्हीलर चाहिए देखिए मैं एजेंसी ट्रेभेल एजेंसी मेरे पास हर चीज है ऐ सी बस है बिना ऐ सी बस है ऐ सी वाले गाड़ी है जो आपको चाहिए मतलब आपको हर चीज सुविधा दी जाएगी आपको एक ड्राइभर भी दिया जाएगा अगर आप अगर आपको ड्राइविंग आती है कि नहीं आपको ड्राइभींग आती है कि नहीं अगर आप तो नहीं आती है तो आपके साथ एक एक ड्राइभर भी दिया जाएगा बोलिए और बताइए तो लखनऊ में जगह पे देखिए अब टोटली आपको लखनऊ में कितने कितने जगह जाएंगे इसपे आप डिपेंड करता है कि एक जगह जाएंगे कि दो जगह जाएंगे कि दस जगह जाएंगे ये आप ही आप पे डिपेंड करता है अच्छा तो अंबेडकर पार्क जाएंगे मान लिए साथ फैमली रहेगी तो कम से कम मान लीजिए पंद्रह सोलह हजार में हो जाएगा तो अंबेडकर पार्क जाएंगे तो और कहीं चले जाइए बीस पूरा कर लीजिएगा

वो लखनऊ अंबेडकर पार्क है उच्च सदन है तो आपको मान लीजिए खर्चा बीस पच्चीस हजार पड़ जाएगा वैसे ओ फोर व्हीलर रहेगा ऐ सी गाड़ी है तो छूट क्या होगी कितना छूट कर दें आप ही बताइए बीस पच्चीस हजार आपको बोले हैं कर देंगे बीस हजार अच्छा तो बजट नहीं है तो कितना में आप चाह पंद्रह हजार सोलह हजार सत्रह हजार अट्ठारह हजार मान लीजिए मिनीमुम अगर का अट्ठारह हजार लग सकता है आपको

देखिए पंद्रह में तो नहीं सोलह में हो सकता है ठीक है नमस्ते ठीक है